जे अभिषेक डॉक्टर बोल रहा हूँ डेन्टि जी हरदा से तो निकलवाना है क्या हाँ निकल तो जाएगा आप अपॉइंटमेंट ले लो आज नहीं तो कल तो आपका हाँ आज ही ले लो आप कब आ रहे हो हमारा क्लीनिक सुबह नौ से ले कर शाम को पाँच बजे तक खुला रहता है उस बीच आप कभी भी आ सकते हो जी जी जी सुबह नौ से पाँच तक जी जी आपका नाम राधिका कहार आप आके अपॉइमेन्ट ले लो पर आ जाना ठीक है हाँ तो नहीं अभी तो उसमें कुछ डॉक्युमेन्ट नि लगेंगे आप तो आ जाना दाँत दिखा देना कैसा क्या है उसको निकलाना धरना उसको कर लेंगे जी जी कितने दाँत कितने दाँत करवाना है दाँत कितने निकलाना है बोलो न जी जी जी जी जी दाँत की बीमारी है न सड़न सी हो गई है उसकाे अपन निकला देंगे ठीक है आ जाना आप जी निकल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और परेशानी की बात नहीं रहेगी जा दर्द तो होगा नहीं उसमें जी जी अच्छे से निकल जाएगा नहीं उसके अलावा कुछ नहीं होगा दूसरे दाँत खराब नहीं पड़ेंगे नहीं उससे कोई इंडेक्सन भी नहीं होगा जी जी नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा ओके धन्यवाद